अखन जेछै से परिवहन व्यवस्थाके विकास बड्ड बढ़ि गेल छै आब परिवहन व्यवस्थामे जादा किछु दिक्कत नहि भऽ रहल छै हाँलाकि सरकारी बसक गाँव देहात एरियामे अभाव देखाइ छै लेकिन सीतामढ़ी इलाकामे जेछै से बड्ड तरहके वाहन छै जेना ई रिक्शा बहुत भऽ गेल छै टेम्पू बहुत भऽ गेल छै आओर ईसभ जेछै से एहि लेल कतऊ एनाइ जेनाइ जादा दिक्कत नहि भऽ रहल छै आओर एहि लेल जेछै से अहाँके अब गाड़ीके व्यवस्थामे जादा कुछ दिक्कत नहि छै एहिमे